असांजे खेत्र में खूब सारी आदिवासी कलाऐं असांखे ॾिसण में ईंदी आहिनि जीअं मिट्टी सां बासण ठाहिण वरी हुनखे खूब सुंदर सुंदर रंगनि सां हुनखे भरणु वरी हुनमें खूब सारी ड्रॉइंग करण हीअ ॾाढी सुठी लॻदी आहे खूब माण्हू गोबर सां उपला बि ठाहींदा आहिनि वयी हीअ जन एग्ज़ीबीशन जॾहिं जॾहिं असांजे खेत्र लखनऊ में लॻदियूं आहिनि त हीअ मिट्टी जा भा बासण जॾहिं हुते ॾेखारिया वेंदा आहिनि या जूट जा पर्स ठहींदा आहिनि हुनजा जॾहिं बढ़िया बढ़िया ब्लेंकेट ठहींदा आहिनि या मेट ठहंदियूं आहिनि त असां वे सभु हो जॾहिं लखनऊ महोत्सव में खणी ईंदा आहिनि लॻाईंदा आहिनि त असां पंहिंजे ॿारनि खे वठी वेंदा आहियूं वरी ॿार बि हुनखे ॾिसंदा आहिनि पसंदि कंदा आहिनि और असां वही उन्हनि खे ॾेखारींदा आहियूं कीअं हे जन हथन सां हे जन ठाहिन था मिट्टी जा बासण वरी हुनखे सुंदर कलाकारी करे के प्रजेंट असांजे साम्हूं महोत्सव जे ज़रिये असांखे ॾेखारिनि था प्रचार करण था और असां उनखे खरीदूं था त हीअ ॿार बि हुननि सभिनि खे ॾिसी आकर्षित त थींदा आहिनि और देसी चीजा असां बि पंहिंजे घर यू प्रयोगु करे वठंदा आहियूं